हैलो मिगी केह् हाल ऐ थुआढ़ा एह् मेरा बी ताहीं खरा गै ह् किश निं इंया बैठी दी आं खरे खरे आं अज्ज सत्संग ऐ तुसें जाना भला एह् ताहीं म्हल्लै गै साढ़े आं सद्दा दे हे अच्छा पता निं हून कुदै इंया रक्खे दा जागत् दा जरमदिन ऐ जां पता निं खरे केह् ऐ ते ऐ कुदै सत्संग आक्खा दे भी में हा जा दियां होङन तां में हां किट्ठियां जाह्गियां भी तां करा दे हे फोन में हां पता करने आं ते सनाया निं उनें भई सत्संग आक्खेआ ते जां भी जरमदिन दा जां भी पता निं केह्दा जा जरम दिन दा जां भी इंया करा दे होने जां भी लानी होनी बैठक ते तां भी पता निं केह् ऐ रंग हैन तां भी में हां किट्ठे जाह्गे ओड़ी ते में हां परमात्मा नां लैंदा बंदा ब्हानै दे पिच्छें ते इंया घर फसी जा ते इत्थें बड़े कम्म होंदे असें पिच्छें ते इंया अंदर बाहर होंदे निक्के निक्के कम्म बड़े ते सत्संग जाह्गे कुदै परमात्मा नांऽ लैंदा निं कुदै आदमी आं बुड्ढे बारै कुदै परमात्मा ध्यान करदा आदमी अपने ठीक ओह् खरी खरी जाह्गे ओड़ी दौ बजे हारे जाह्गे ओड़ी भी चार बजे मुक्की बी जाना होना साढ़े चार रातीं थोह्ड़े करना भी ओह् दिनें गै होना सत्संग आं खरी खरी तां गै में हां किट्ठियां जाह्गियां ओड़ी नेईं तां इंया जाना गै होंदा ते बंदा जंदा उठी ते लेई जाह्गे फल फ्रूट ते पैसे ते भी चाढ़ने गै न ते भी कुदै फल फ्रूट बी लेई जंदा आदमी चलो यरो उत्थें जाइयै दिक्खी लैगे भी जेह्का बी आक्खदा होग जियां बी होग ते तां केह् ऐ देवतें दे देवतें दे गै चाढ़ना होर केह् ऐ उत्त आं खरी खरी खरी ठीक ऐ